बिजली पर मतलब आजीवन मतलब ये व्यवस्था जो है इस पर जीवन निर्भर है लेकिन बिजली कट जाने पर भी इसकी व्यवस्था की जाती है इंभर्टर की व्यवस्था की गई है या किसी प्रकार का बल्ब आ रहा है ऑटोमैटिक जो दो घंटे जला देने पर दो घंटा नेस्ट चलता है उसी में फिर लोग जोड़ते हैं की भाई बिजली आ जाएगी बिजली का कटौती पूरा रहती है बिजली आ भी जाती है और उसके बाद बैट्री का सिस्टम है ऐसे ऐसे करके बिजली का सब कार्य पूरा किया जाता है और सब इसीलिए